हाँ हैलो बोलिए जी कौन कौन फूल है गेंदा दीजिएगा चम्पा दीजिएगा हाँ और चमेली दीजिएगा हाँ गुलाब भी दीजिएगा आ कितना रुपैया है जी ले लीजिए चम्पा फूल सबके कितना हो दाम है गुलाब फूल करके आपको पाँच फूल दे दीजिएगा हाँ छः फूल छः फूल दे दीजिएगा टोक टोकरी के हिसाब से है दो टोकरी दे दीजिएगा हाँ आ दो टोकरी गेंदा दो टोकरी दे दीजिएगा हाँ दिए दो टोकरी रजनीगंधा दे दीजिएगा चमेलियो भी दे दीजिएगा दो टोकरी दे दीजिएगा चम् चम्पो दो टोकरी आ सारे सामान का क्या कितना रुपैया होगा पाँच हज़ार हो जाएगा ठीक नहीं फूल नहीं लीजिएगा दे दीजिएगा पाँच दो रोज के बाद जी हाँ साड़ी के आ कपड़े के और फूल लेना है नहीं है कपड़े लेने के बाद हँ और आब कौन आब कौन फूल है कौन कौन फूल है पीला गुलाबी दे दीजिएगा हाँ दो टोकरी लाल गुलाब दो टोकरी हाँ हरो गुलाब है आँय